जय झूलेलाल हरीओम जीअं त असांखे पंहिंजे ॿारनि खे ड्राइंग ऐं पेंटिंग टीं चईं सालनि जा थियनि तंहिं महिल खां ई सेखारणु घुर्जे ऐं ॿारनि खे ड्राइंग ऐं पेंटिंग करण में बि सुठो लॻंदो आहे नंढे हूंदे जीअं जीअं वॾा थींदा आहिनि ऐं तीअं तीअं उहे बि ड्राइंग ऐं पेंटिंग में ध्यानु ॾींदा आहिनि ऐं इहो ड्राइंग ऐं पेंटिंग अॼुकल्ह नर्सरी जूनिअर में बि सेखारियो वेंदो आहे ऐं स्कूल में इहो कंपलसरी हूंदो आहे ऐं मूंखे बि ड्राइंग करणु ॾाढी वणंदी आहे ड्राइंग मूंखे सुठे सां ईंदी आहे पेंटिंग बि ईंदी आहे उहा ठीकु ठीकु ईंदी आहे ऐं ड्राइंग करण सां सुठा सुठा कलर बि हूंदा आहिनि उनमें ऐं उहे ॾाढा वणंदड़ हूंदा आहिनि ड्राइंग में पेंटिंग में अलॻि अलॻि किस्मनि जूं डिज़ाइनियूं आर्ट केतिरनि ई क़िस्मनि जूं डिज़ाइनियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उहे वणंदड़ डिज़ाइनियूं हूंदियूं आहिनि सभिनी जे दिलि खे छुअण वारियूं डिज़ाइनियूं हूदियूं आहिनि